अररियाके तऽ इतिहास इएह छै जे ई महाभारतो कालमे रहै एहिदने जे छै राजा विराट जे छै बिराट नगर गेल रहथिन तखन अररियाके सीमा विस्तार रहै बिराट नगरसे ओतए अज्ञातवास कएले रहथिन ओ सब पाँचो भाइ पाण्डव आओर हुनकर सेना सब बुझलिए आओर अररियाके काली मन्दिर जे छै काली तऽ आपरूपी छथिन लेकिन इएहपर सहज ग्रामके नानू दादा नामके बङ्गाली रहथिन वएह हुनकर मुख्य पुजारी भऽ के अररिया काली मन्दिरके पूर्ण रूपसे स्वच्छता एवम विस्तार कएलखिन मन्दिरके पैघ बनेलखिन तकर बाद ओतौका जनसहयोग सेहो रहलै अररिया बहुत प्राचीन जगह छिए कोनो नवीन नहि छिए ई जे छिए पूर्णिया जिलाके पहिने सबडिविजन रहै ओ आँए हँ अररिया जिलामे परमान नदी छै परमान नदीमे एखनहु डॉलफिन जे छै पाएल जाइ छै डॉलफिन जे छै जकरा भगिरथ कहै छै लोक ओहो पाएल जाइ छै ओहि नदीमे नदी बहुत खतरनाक छै जखन रौद्र रूप लै छै तऽ अगल बगलके बाढ़िसे पूरा प्रभावित कै दै छै बुझलिए अररिया कोनो सधारण नहि छै आओर सीधा नेपालसे जुड़ल छै बगल नेपाल पड़ै छै अररिया जिलाके जोगबनी थाना क्षेत्रके बगलमे नेपालके रानी मारकेट अऽ विराट नगर सेहो पड़ै छै बुझलिए विराट नगरमे नीक नीक हॉसपिटलसब छै आओर देश विदेशके डॉकटर ओहिठाम रहै छै ओतए बड़ नीक इलाज होइ छै कम पइसामे कम पाइमे बहुत सुन्दर इलाज होइ छै आर एन पण्डित ओ हँ एखन नहि छै एतएसे ट्रान्सफर भए गेलै हुनकर ओ कतहु बाहर चलि गेलैए एखन अहिठाम आँखिके डॉकटर नहि छै बढ़िआँ एहिसे डॉकटरसे इलाज कराएब से बढ़िआँ रहत अररियामे चश्मा वगैरह ओना तऽ बढ़िएँ बनबै छै चश्माके दोकानसब चलै छै बढ़िआँ कथी हँ तऽ ओतए भरमार दोकान छै तऽ नया नया फल जे लेबै सब भेटि जाएत चाहे ड्राइ फ्रूट लिअऽ या मौसमी फल लिअऽ जे लेबै सब भेटत ओतए अररियामे कोनो अभाव नहि छै चीजके मुसलमान बहुत छै ओतए दक्षिण भारतमे सिर्फ मुसलमाने छै ओ चन्द चौकसे दच्छिन जीरो माइलसे मुसलमाने मुसलमान छै फेर पूरबमे परमा